ڈسٹ بن ڈسٹ بن ہمارے گھروں کے لیے جیسے باہر کسی بھی جگہ کے لیے بہت ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہیں بھی کوڑا پھیلا ہو کا کہیں بھی کوڑا پھیلا ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے تو اُس سے کتنی طرح کی بیماریاں سب سے پہلے ملیریا ایک چیز ہیضہ یہ ساری چیزیں گندگی سے ہوتی ہیں جب کوڑے کچرے ساری چیزیں پھیلی جائیں گی اور بارش ہوگی تو اُس سے کیا ہے بیماریاں پھیلیں گی اگر ڈسٹ بن ہمارے یہاں ہوگی تو اُسے صفائی کر کے سارا کوڑا کچرا ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا جس سے کہ صاف رہے سُتھرا رہے گا بارش ہوگی تو اُس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ڈسٹ بن ہمارے گھروں کے لیے گھر گھر میں صاف صفائی رکھنے کے لیے ڈسٹ بن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیوں کہ ہم صاف صفائی کرنے کے بعد کوڑا کہاں پھینکیں گے ڈسٹ بن میں پھینکیں گے اِدھر اُدھر رکھنے سے پھر وہ کوڑا پھیلے گا کہیں لگا دیں گے آندھی آئے گی ہوا چلے گی یا پھر بچے اُس کو پھیلا سکتے ہیں تو ڈسٹ بن ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسٹ بن یوزفل اس لیے بھی ہے کہ کوئی چھپانے والی چیز ہے تو اُس کو گندی چیز ہے چھپانے والی چیزیں ہیں تو اُس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو کوئی دیکھے نہ یا پھر جیسے کہ مطلب جو گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں تہواروں پہ عید بقر عید ہولی عید ہندوؤں میں ہولی دشہرا دیوالی یہ سب پہ صفائیاں ہوتی ہیں تو سارا کوڑا اکٹھا کر کے پہلے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں پھر اُس کے بعد وہاں سے ڈسٹ بن سے اکٹھے کر کے ہم لے جا کے باہر پھینکتے ہیں پھر وہاں سے وہاں بھی ایک بڑا سا ڈسٹ بن ہوتا ہے تو ڈسٹ بن ہمارے لیے بہت ضروری ہے ڈسٹ بن نہیں ہوگا تو کوڑے کرکٹ کیا ہوں گے پھیلے ہوں گے ہمارے گھر میں